हेलो तहन सुनील तहन बोलै छिए हम तहन मीडियासँ बोलै छिए जे अपनेके बारेमे तहन हम जानकारी लेबऽके चाहै छी अपने कोनटा सेलेब्रिटी कइसन सेलेब्रिटीके क्षेत्रमे तहन अहाँसँ काम कएल छै अपनेके कीटा उपलब्धि छै तहन जे छै हमरा साझा कएल जाउ हम मीडियासँ बोलै छी तहन जे अपने कोन डिपार्टमेन्टलसे सेलेब्रिटीके रूपमे काम कएले कोनसा अपनेके उपलब्धि छै कोनसा अइसन अपने सीरियल कएलहुँ चाहे कोनसा अपने फिलिमटा जे कएलहुँ जे अपने बोलल जाउ जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी जी तहन जी जी जी जी जी जी जी तहनटा एकटा आओर सवाल छै की अपने मिथिलाके लेल कोनटा अइसन फिलिम बनाबैके जे अपने प्रोग्राम छै जे निर्माताके रूपमे जे तहन जा मिथिलाके लोकके लेल अच्छा जे कोइसे जे जतन जे ग्रामके लोकमे जे एक अच्छा सन्देश मिथिलाके लेल जेतै एहिपर तहन कभी अपने विचार कएलहुँ हँ जी जी जी जी जी जी हँ जी

एकटा आओर सर सवाल छै तहन अपनेसँ कि मिथिलाके जे कि जे फिलिम जे चाहे सीरियल जे चाहैमे पिछड़ैके जे कारण छै अपने लोक जे मिथिलासँ सेलेब्रिटी होनेके तहन होबैके बाद भी अगर ई पिछड़ल जे छै एकरापर किछु तहन अपने कहैलए चाहबै ठीक छै तऽ तहन ठीक छै तहन जे हम आगे अपनेसँ मिलिकऽ फेर बात करबै एकरालेल बहुत बहुत धन्यवाद छै